औ जादोंमोन बे थांनाय फैनायावहाय आं जोबोद खस्थ' मोनदोंमोन मानो होनोब्ला जोंना बे लामाया बांद्राय मोजां नङामोन अन्थायनि लामा नालाय थांलाय फैलायाव थाबायनो जोबोद दिगदार जायोमोन आरो नों गारिफोर एबा ट'ट'फोरजों थांब्लाबो खस्थ' जायोमोन अन्थायखाय सौथुला सौथुलि बिदिनो गारियावब्लाबो थथ'जोंब्लाबो नोगोदनो दिगदार होयोमोन गारिजोंब्लाल'नो एसेल' सेफ जायो बाट ट'ट'जोंहाय नोगोद माने खस्थ' जाथारो आरोना अन्थायखाय आरोबाव बिदिनो अखा हाब्लाथाय ससे थांबावब्लानो मोनसे लामा दंबावो जोंनिनो बे लामानि जोंनि बेकग्रावन्डनिनो बे लामायाबो अखा हाब्लाथाय जो गोग्गोम हाब्रु जाजोबो जा खस्थ' मोनो थाबायनो बिदिनो हाखर हालाबो दङ ससेयावहाय बयबो खस्थ' मोनजोबो बे हाखरनि थाखायनो नों मोजाङै थांब्लाबो बे हाखर हाब्रुनि थाखायनो बयबो मैला जानांफिनो आंल' नङा जोंनि बयबो मानसिफोराहाय ओरै खाथिनाहाय खाथि खालानाहाय खस्थ' मोनजोबो बे लामानि थाखायनो आङो थांलाय फैलाय कलेजफोर थांनायावहायबो जोबोर दिगदार जाबाय बे लामायाहाय आरो बिदिनो टाउन एरिया नालाय सोर मा बिदिनो पलिउसनबो जाजोब्बाय